हिंदी भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा कहा जाता है इसलिए इसका उपयोग हमारे देश में कुछ ज़्यादा ही किया जाता है जैसे समाज वर्ग को देखा जाए तो अलग अलग समाज की एक भाषा होती है लेकिन आमतौर पर जो समुदाय में उपयोग किया जाता हैं तो यह हिंदी भाषा है ज़्यादातर लोग अपने परिवार के साथ अपने समाज के हिसाब से ही बोली का जो भाषा है उसका उपयोग करते हैं लेकिन जैसे ही वहाँ पर दूसरे समुदाय का मनुष्य आ जाएगा तो वह हिंदी बोलने लगता है तो इस प्रकार से यह हमारे क्षेत्र में बोली का जो प्रकार है वह हिंदी भाषा है और उसके बाद देखा जाए तो न आजकल ज़्यादातर इंग्लिश जो भाषा है अंग्रेजी भाषा उसका उपयोग कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ रहा है लोग यानि हिंदी जैसे किसी ने बात किया तो लोग ऐसे शर्म करेंगे अरे इसको तो हिंदी आता है अंग्रेजी नहीं आता यानि अंग्रेजी को इतना महत्व दिया जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा ने नहीं आता तो मानो वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता है यानि अपनी रोज़ रूटीन लाइफ से लेकर तो अपनी नौकरी पैसा से लेकर अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा उपयोग किया जाता है जैसे अपने बच्चे को भी बोलेंगे करे नहीं मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँगा नहीं मेरे बच्चे को तो मैं अंग्रेजी भाषा सिखाऊँगा ऐसा क्यों हम सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ाते हिंदी भाषा उपयोग क्यों नहीं करवाना चाहते यह हमारी यह जो सोच है न यह बहुत गलत है इसमें बदलाव होना चाहिए